हेल' आइ सालथे मा खालामदों एह आमफाय मानोबा हरदों मोन आंबो नै जिरायनानैसो दं आंखाम जाखांनाननैसो दासो हारसिङै सो दं फिफां सिङाव जिरायनानै दङ आं गैया आंनावथ जेया आंना जेयानो जिबाय सो दाख्लै जांसियाव थाबथाना जिबोदों थांजागौमोन लाइजागौमोन ओइ बै आदैनाव दं र आं आदैनिखौ लानानै थांगौ आह नोंबो आंखारबोदो आमफाय दा बे दैसानि दह्लायावनो लोगो हमसै दा दैसानि दह्लायावनो लोगो हमसै आव दह्ला आंखारग्राया

आव थ थांजायो जायो आमफ्राय खबाय लाखाबानो जाबाय माहायथो लानो नाखौलाय दा बार्लि रग' रग' मोनो बा प्लासटिक आ जियोलै प्लासटिक आ प्लासटिक आ जियो खबाय लानांगोन एसे खबाय लानांगोन गिदिर गिदिर मोनबा दा जानो जाल्ला जागोन ना एह जाल्ला जाबाय होमबालाय मनाखौनो लानोसै जलंगा लानानै थांसै ना दे होमबालाय आं जलंगा लानानै थांगौ थाबमायनि आंना साइकेलआ लिक जादों लै र' थाबायलांनांगोन सो नेथ'नांगोन थांगौ थांगौ आव आंखारबोदो दे आंबो थांगासिनो दं दावखोगासिनो हाह लांनायाथ' आं हारसिं सो थांगोन लांफाया आव दे